हँ क्या नहि बता सकै छी हम हम बतबै छी अहाँके बारहसालके बाद जे स्त्री स्त्री नहि कहि सकै छी लड़की लड़कीके अन्दरजे बदलाव होइ छै तहिके बारेमे तेकरा बारेमे पहिलाबेरमे बारहसालके उम्रमे नहि पता रहै छै ई साइन्सके बात छियै जे हर स्त्री मतलब स्त्री जातियेके लेल ई छै भगवाने छथिन दुनूमे भेद कऽ देने आ साइन्स ओ के मुताबिक छै कि बारह वर्षके बाद जे बदलाव होइ छै बदलाव होइ छै अहाँके हार्मोन्सके वजहसे हार्मोन्सके वजहसे लड़कीके काँखमे बाल आबै छै लड़काके मोछ दाढ़ि जाँघकेँ नीचा केश और और अहाँके महा लड़कीके महावारीके टाइम आबि जाइ छै जाहिमे बहुत पीड़ा होइ छै बहुत कष्ट होइ छै लड़कीके देहके दशा भऽ जाइ छै जेकरा होइ छै तीन से चारि दिनके ई होइ छै हर महीने हर महीने अहाँके तीन या चारि दिन ले ई हेबय करत आ बहुत ज्यादा कष्ट पीड़ा ई अहाँके देहमे देत की कहु आर ई जे महीना होइ छै महावारीके टाइम ओहिमे पहिला दिन कष्ट होइ छै बहुत जादा कष्ट होइ छै पहिला दिन दोसर दिन कष्ट होइ छै तेसरो दिन होइ छै एहिमे अहाँके मतलब अहाँके सबचीजसॅं अलग कए देल जाइत जे अहाँके घरमे अगर पता चलल अहाँके माँके पता चलल माए के कहबै नहि कोनो बात केओ अपना माएके कहै छै कोनो बात जे ओकरा से अपने कहते सएह होइ छै सब अपना माँ के कहै छै अहाँ अपना माँके कहबै अहाँके माँ एहिके बारेमे अहाँके बतेती बता हमहुँ रहल छी अहाँ अगर अपना माँ से नहि पूछि सकै छी ताहि दुआरे हमरा फोन केलोन्ह हैं हमरासे सम्पर्क केलोन्है हम अहाँके बतेलोंह आओरकी महावारीके टाइम हर महीने हर महीने अहाँके आबय तक अहाँके उम्र रहत बुढापा जे आबि जाइत तखन तक किछु के किछु साठि सालके उम्र तक अहाँके ई झेलय पड़त हर महीने ई आयत अहाँके ई मानियो हर महीनामे तीन से चारि दिन अहाँके ई पीरियड चलत समय चलत जेहिमे अहाँके कष्ट झेलय पड़त क्याकि स्त्री जाति के भाग्यमे लिखल छै ई कष्ट आब एकरा निवारण त नहि कय सकै छिये आ ई महीने महीने अहाँके हैत आ देहमे बहुत कष्ट हैत बहुत पीड़ा दर्द अहाँके हैत पेटमे खूब दर्द हैत अहाँ झेल नहि सकै छी अहाँ मतलब केकरो बताओ नहि सकै छियै एहिके बारमे कि कहु मतलब कष्ट तऽ झेलय पड़त ने आब जे भऽ गेल छै से तऽ आब सबके साथ चलते आब अहाँलेल हमरालेल बदलि तऽ नहि जेतै कि भाइ कष्ट छै तऽ हुनका कनि कम कष्ट होइ या कनि बेसी कष्ट होइ कष्ट ते हेबय करत कियाकि ई हर महीने महीने अहाँके जीवनमे हैत अच्छा ठीकछै अगर अहाँके एहिसे सम्बन्धित आरु कोनो जानकारी लेबयके हैत तऽ हमरा एहि नम्बर पर सम्पर्क करब